ہیلو سر زومیٹو والے بات کر رہے ہیں آپ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ آڈر کیا تھا کھانے پینے کا سامان تو وہ جو بندہ آیا تھا ابھی پہنچانے کے لیے جو ڈلیوری بوائے تھا تو اس کا بیہیویر اچھا نہیں تھا بہت بدتمیزی سے بات کر رہا تھا وہ اصل میں ہوا کیا کہ میں نے جو لوکیشن ڈال رکھی تھی اپنے اس پہ تو میں نے اس سے کہا کہ لوکیشن سے گلی کے پیچھے آنے کے لیے کہا تھا مطلب دروازے سے گھوم کے آنے کے لیے کہا اسے تو وہ بالکل اڑ گیا کہ نہیں میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا اور جو کچھ بول رہا تھا تو وہ بہت بدتمیزی سے بات کر رہا تھا پھر میں نے کہا کہ بس ایک فلور اوپر آنا ہے اور کچھ نہیں ہے اور فوراً پیسے لے کے چلے جاؤ تب بھی وہ راضی نہیں ہو رہا تھا تو اس طرح کی جو رویہ جو وہ رویہ جس طرح وہ بیہیو کر رہا تھا وہ بہت ایک مطلب کہ ایک قابل قبول چیز نہیں ہے اس لیے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یا تو آپ اس سے سمجھائیں یا پھر ایسے لوگوں کو نکالیں کمپنی سے یہ کمپنی کے لیے بھی اور آپ کے لیے دونوں کے لیے نقصاندہ ہے